जय झूलेलाल मां प्रिया थी ॻाल्हायां अहमदनगर मां अॼु त मां तव्हांखे सिंधीअ में ॿ रेस्पियूं शेयर करण थी चाहियां पहिरियों आहे हिकिड़ो चिकन चिकन में असां चिकन खे सुठे नमूने वॉश करे हुन जे अंदरि थूम मिर्चु अदरक ॾही हुन खे मैरिनेट करे रखंदा आहियूं हुन में असां हिकु फूड कलर ऑरेंज एंड रैड ऐं उन में सुका दाणा ॻाढ़ा मिर्चु गरम मसाल्हो चिकन मसाल्हो लूणु हैठि विझी करे मिक्स करे मैरिनेट करे रखी करे अधु कलाकु छॾे ॾींदा आहियूं चिकन असां उन खे फ्राए करे बि खाई खाई सघंदा आहियूं हिन खां पोइ असां हुन खे कुकर में थोरो सो तेल ऐं हुन में थोरो बसरु ॻाढ़ो करे सॼा मसाल्हा विझी बसरु पिंक थी वञे हुन खां पोइ असां हुन में टमाटा थूम मिर्च अदरक ऐं पोएं मैरिनेट कयल चिकन विझी करे हुन खे मसाल्हनि में भुञी भुञी करे पाणी विझी हुन खे सीटी हणाईंदा आहियूं हुन खां पोइ ॿ टे सीटियूं लॻण खां पोइ हुन चिकन में असां फ्रेश दाणा ऐं फुदीनो विझी करे हुन खे डैकोरेट करे खाईंदा आहियूं ऐं असां इन खां पोइ हिकु वेज भाॼी बि ठाहींदा आहियूं जेके वेजिटेबल्स हूंदा आहिनि वेजिटेरियन जे लाइ जीअं त हिकु मिक्स भाॼिनि जो परांठो हुन जे अंदरु गोभी आलू मटर गजरु हिननि खे भाॼियुनि खे फ्राए करे हुन खे थोरो सो क्रैश करे असां उन्हनि में सभु सुका मसाल्हा लूणु अंबचूर ऐं ॿियों ॻाढ़ो मिर्चु ऐं चाट मसाल्हो इहे सभु मिक्स करे असां हुन खे थोरो हैडु विझी करे रखंदा आहियूं हुन खां पोइ अटो ॻोए करे उन जा फुल्का हुन जा पराठा ठाहींदा आहियूं जय झूलेलाल